हँ हेलो हँ कोन बजै छियै हँ हम आम बाली बजै छी हँ मालदह छै की तऽ पचास रूपआ किलो छै मालदह नहि पचास रूपआ किलो छै ठीक छै अहाँके ठीक हय अहाँके जहाँ मिलै छै तहां से अहाँ लेले सकै छी हँ उहो सब हय की सब आम के सब रेट छै न हँ चालीस रूपआ किलो छै तऽ की करबै हम हमरो सबके हय खरीदले नऽ छियै कोनो अपना पेड़ छै हमहूँ सब पेड़ खरीदले छियै उहो पैंतीस रूपआ लगा देब अहाँके हँ तऽ की करबै से तऽ हम तऽ पेड़ कहल खरीदले छियै पेड़ खरीदले छियै तऽ हमरो सब

हमरा सबके जे पड़तै ई प्रॉफिट सेहे काम न करबै बतैयौ अहीं ओ साठि रूपआ किलो छै से करबै तऽ हमरो सबके तऽ महगे न देले छै पेड़े महगा छै तऽ हमसब आम न महगा करबै आंय जे से ठीक छै नऽ तऽ बजार मे घूम फिर के टहल के देख सुन के ले लेब हमरा लगे तऽ जे बात हम जतबा बतैलि कहली हऽ आंय आब अहाँ सबके मरजी ने छै अपने सबके अहाँ सबके अपना मरजी ने छै जहाँ से मोन होतै वहीँ से न लेबै आइ केकरो

केकरो जोर जबरदस्ती तऽ नहि ने हम करै छियै कि नहि हमरा से अहाँ लियू जेकरा जहाँ मरजी हुए तहाॅं ली एतना बढ़िऑं मालदह आम छै कोनो खराब छै एको एको गो दबी पीची नहि छै अच्छा अच्छा छै एक साफ छै सफेदा मालदह जानै छियै उहे मालदह हय हँ उहे ओही मे कमी बेसी दू चारि रुपआ कमी बेसी कर के ले लियू ओहिमे कुछ कमी बेसी कर के ले लेम पचास रूपआ किलो कहली हऽ पचास के किलो कहली हऽ तऽ कम से कम जाउ ने दू रुपआ कमे दे देब अच्छा की करबै तऽ उहे सब उहे सब केकरो पेट के लात मारऽ मे जे हमर रेटबा हय उहे रेट मे सऽ हँ तऽ उहे रेट मे न चली अच्छा ठीक छै हम बाद मे बात करै छी ठीक छै